घूमने के लिए मेरे कुछ पसंदीदा जगह जैसे किले ऐतिहासिक स्थल और गार्डंस हैं जहाँ पर मुझे जाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है तो वहाँ जाकर मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि मैं ये भी बना सकती हूँ और मैं उनको देखकर इन्स्पायर भी होती हूँ अच्छा भी लगता है और वहाँ जाकर मेरा तनाव भी कम हो जाता है इसलिए ये कुछ पसंदीदा जगह हैं